आमी शेत रोयताय आमचे पुर्वजांनी आमकां शेत सांबाळून दवरलां शेताक आमी पोयले सुवातेर जमीन निवळ करतात आनी थंय आमी बीं घालतात तें वाडले उपरांत आमी तें पोंचवीस दिसांनी काडून दुसरे कोडेक लायताय आनी आमचें शेत आमी बोरे भाशेन परामोस कोत्तात जेदना ताका कीड लागता तेदना आमी गांवठी वोकदां कोडू लिंबो जावं पोरपोटो यूज करून ताचो आमी बोरे भाशेन परामोस कोरतात जेदना केन्ना केन्ना चोड पावस पोडलो म्हुणटोकूच आमच्यो बांदयो खूब भरतात आनी त्यो आमी चड उद जालें म्हुट्री सोगले मेरो फणटात आनी ता तें आमी उदक सडटात आनी जेदना आमची शेताची पीक बरे भाशेन जाता तेदना आमची फॅमील सोगली कुशाल जातात आनी आमी शेतान वोसून आमचें शेत नुंवतात आनी आमी आमचे शेता वोरवीं आमचो घोराबो सोगल्यांचो खुशाल आसता शेत जावन आसा आमच्या पोटाची भूक मारपी हें एक बोरी जमीण